राजस्थान में हींअर शिक्षा प्रणावली ॾाढी सुठी थी वई आहे जेके स्कूल पुराणा हुआ उन्हनि जी रिपेर कराए वई आहे ऐं उन्हनि खे चङी तरह सां ठाहियो वियो आहे ॿारनि खे स्कूल में खाधो ॾिनो वेंदो आहे त ॿार उन चकर में स्कूल रोज़ु वेंदा आहिनि राजस्थान में जे जेके आहिनि वॾा स्क़ूल उन्हनि जी ॿारनि खे चङी तरह पढ़ायो वञे पियो उन्हनि खे आनलाईन वारनि खे पढ़ाइण जे लाइ जोड़ियो वियो आहे त हो जॾहिं न वञी सघनि स्क़ूल में आनलाईन पढ़ाई करे सघनि ॿार इन ते ॾाढा ख़ुशि थी विया आहिनि छो की घणे ई दफ़ा ॿार नथा वञी सघनि कंहिं परेशानी जे करे त उहे घरु आनलाईन पढ़ाई करे सघनि था